فلپ کارٹ پہ میں نے ایک لیپ ٹاپ منگوایا ایچ پی کا اَتی سندر سلور کلر بہت ہی بڑھیا جب میں آرڈر کیا نا تو بہت ہی خوش تھا میں سب میں مٹھائیاں بانٹ رہا تھا سب کے منھ میٹھا کر رہا تھا پھر اس کے بعد جب ڈلیوری ڈلیوری آئی ڈلیور کر دیا پھر میں نے انباکسنگ کری انباکسنگ کری تو بہت خوش ویڈیو ایڈیو بھی بنوایا اُس کے بعد جب انباکسنگ کری پھر چلایا بہت پیارا چل رہا اُس کے بعد دو چار دن کے بعد اِس قدر مطلب قطعی بکواس نہ بیٹری بیک اپ سہی بس باہر سے ہی سندر اندر سے تو بالکل ہی بیکار